قدرتی وسائل میں ہمارا بہار بہت بہتر ہے یہاں بہت سارے قدرتی وسائل موجود ہیں قدرت نے ہمارے بہار کو بہت ساری نعمتوں اور وسائل سے مالا مال کیا ہے ان قدرتی وسائل نے ان لوگوں کو بہت سپورٹ کیا ہے اور ان قدرتی وسائل کی وجہ سے بہت سارے لوگ لوگوں نے اپنے کاروبار کو شروع کیا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے گھر کا خرچ چلاتے ہیں اہل و اہل و عیال کا دیکھ بھال کرتے ہیں ان میں سے کچھ بہت اہم ہیں چلیے کچھ کا ذکر کرتے ہیں جیسے پاٹ کی کھیتی مکئی کی کھیتی اور اسی طرح مکھانا کی کھیتی آج سے چند سال پہلے تک پاٹ کی کھیتی ہمارے علاقے کی سب سے بنیادی کھیتی تھی لیکن مکئی نے اس کو پیچھے کر دیا ہے پاٹ کی کھیتی سے علاقے کے کئی گھروں میں کاروباری طور پر مدد کی مدد ملتی ہے اور کاروبار کو مضبوطی ملتی ہے اسی طرح مکئی کی کھیتی قدرت نے ہمیں جو عطا فرمائے ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہم ہیں مکئی کے ذریعے بہت گھر آباد ہوتے ہیں اس کو فروخت کر کے کافی آمدنی ہوتی ہے اور مکھانا کی بات ہی الگ ہے پہلے لوگ اس سے واقفیت ناواقف تھے لیکن اب جب لوگوں کو پتہ چلا کہ مکھانا کتنا اہم ہے تو لوگ اب اس طرف آ رہے ہیں اور اس کی کھیتی اور اس کے کاروبار سے بہت سارے گھر آباد ہیں خدا انہیں آباد رکھے